इक होर क्वश्चन पुट्ट कीती वीडियो कांफ्रैंसिंग वीडियो कांफ्रैंसिंग दा मतलव एह् होंदा ऐ कि मतलव तुस अज्ज कल दिक्खा दे ओ कि सोशल मीडिय पर अज्ज कल गुगल मीट चले दा ऐ अज्ज कल तुुस दूर दूरों तक मतलव जेह्ड़ा मर्जी देश मतलव जेह्ड़ा मर्जी लिंक ओपन करो ब्हट्सैप पर भेजो ज्वाउन करियै आस्क दवाइयै फिर उसी दवाइयै ते ते तुस हर बंदे कन्नैं गल्ल किन्नें मर्जी तुस बंदे जुड़ी लैओ अज्ज कल बीडियो कांफ्रैंसिंग पर हर इक बंदा मतलव किन्नें दूर तक तुस बाह्र दे देश बी बंदें कन्नैं गल्ल बात करी सकदे हो इन्नें दूर तक चलदा ऐ ब्हटसैप कालिंग दा इयै ऐ लेकिन जेकर तुसें ग्रुप कालिंग करनी ऐ जे तोआढ़ा कोई यार दोस्त ऐ ओह्दे कन्नैं गल्ल करनी ऐ अगर अज्ज कल तुस दिक्खा दे ओ हर चीज़ मतलव वीडियो कांफ्रैंसिग पर होई सकदी ऐ अज्ज कल मैसेज़ पर करो बीडियो कांफ्रैंसिंग पर करो हर इक आप्शन अवेलेबल ऐ ओह्दे पर ते में पैह्लैं बी तुसेंगी सनाया कि बीडियो कांफ्रैंसिग जेह्ड़ी ऐ ना भामें जेह्ड़े मर्जी देश बिच्च तुस बैठे दे हो भामें ऐक्सपिंरिंस लाई मतलव इन्ना ऐक्सपिरिंस बंदे गी होई जंदा ऐ के तुसेंगी वीडियो कांफ्रैंसि में आखनां अज्ज कल तुसेंगी टैम जिन्नां स्हेई जिन्ना स्हेई प्लैटफार्म ऐ बड़ा स्हेई प्लैटपार्म तुस पढ़नें बास्तै यूज़ करी सकदे हो तुस अज्ज कल दिक्खो पढ़नें पर जियां पैह्लैं दो साल पैह्लैं तुसैं करोना दिक्खेआ हा करोना ते मैडम नै सारें केह् कीता कि मतलव बीडियो कांफ्रैंसिंग चलाई दी ही ओह्दे पर चलदी ही स्टूडैंट दी जिन्नी बी ऐ पढ़ाई चली दी मतलव कोई बी कव्शन पुट्ट करनां ते फटाफट जवाव देना मतलव अज्ज कल एह् ऐ कि अज्ज कल सोशल मीडिया जादा जमाना होई दा अज्ज कल ग्रुप बाईज़ तुस किश ब करी सकदे ग्रुप बाईज़ अज्ज कल बड्डी बड्डी मिटिंगा ज्वाईन होआ दियां तुस दिक्खी सकनें मतलव बिज़नस बड्डे बड्डे बिज़नस तुस करा ने ओहि बी अज्ज कल होआ दे जैसी ऐम बी होईया ऐम बे दे बाद बैसटिस होईया फार ऐवर होईया इन्नी कैंड़ कैंड़ कंपनियां आई दियां मतलव अपनें प्रोडक्ट दसदियां मतलव पूरा उसी बायोडाटा पूरा कलेयर करदी के मतलव कि अड़बांस बिच्च बी उसी पूरा लैवल जेह्ड़ी होंदी ओह्दी पूरी अगजैंपल क्रियेट करदे ऐ केह् फायदे ऐ केह् ऐ हर इक चीज़ ऐ ओह्दी ते में इयै गल्ल आखाना में कि जेह्ड़ी वीडियो कांफ्रैंसिंग ऐ ओह् बड़े लैवल पर पुज्जी गेदी ओह् ते ऐप्रिशे'ट करनां चाही दा साह्नू गौरमैंट गी कि गौरमैंट नै इन्ने स्हेई साढ़े बास्तै डसिज़न लैत्ते ऐं ते अगले बारी बी जेह्ड़ी बी दो ज्हार पंजी आदा ना ओह्दे बिच्च बी कोई ना बड़ा स्हेई अपडेट दित्ते दा गौरमैंट नै अगर कुसे दा मतलव नैटबर्क स्लो बी आ रेहा ऐ उसी बी पूरा कीता जाएगा फाइव जी हून तुसेंगी पता ऐ चलन लगी पेदा ऐ नैटबर्क दा कोई इशू नी ऐ ते मतलव इन्ना स्हेई ऐ जेह्ड़ा दो ज्हार पंजी आन आह्ला जेह्ड़ा साल ऐ ना ओह्दे बिच्च साह्नू बड़ा स्हेई लब्भना ऐ जेह्ड़ी गौरमैंट नै साह्नू चीज़ां प्रोवाईड करियां दो ज्हार पंजी बिच्च अच्छी चीज़ देनी ऐ गौरमैंट नै साह्नू मीं पूरा भरोसा ऐ कि गोरमैंट स्हेई गै चीज़ करग साढ़ै बास्तै दो ज्हार पंजी बिच्च जेह्ड़ा नैटबर्क जोन होंदा हा ना वीडियो कांफ्रैंसींग दा ओहे ऐनी होना एह् टोटली में तोहानू सनाई ओड़नां कि एह् नी होई सकदा डाउन थोह्ड़ा मता जेह्ड़ा कुसै दा नैटबर्क रुके दा होना ओह् बी नी होना दो ज्हार पंजी च मतलव हर चीज़ लैवल दी होनीं ऐ

प्रधानमंत्री बी गल्ल करदा अज्ज कल मतलव बड्डे बड्डे जेह्ड़े बड्डे बड्डे प्रैजिडैंट ऐ अमैरिका दे ऐं मतलव वीडियो कांफ्रैंसिंग एड्डे दूर तक पुज्जी गेदी ना लैवल उप्पर कि मतलव एह्दा कोई बर्डज नी आक्खी सकना में तोहानू कि के एड्डी दूर तक पुज्जी गेदी ऐ कांप्रैंसिंग जेह्ड़ी पिछले बारी बी तुसें डाटा क्लीयर कीता में में दस्सेआ बी हा कि डाटा क्लेयर ऐ ना डाटा क्लेयर डाटा क्लेयर बी क आप्शन आए दा वीडियो कांफ्रैंसिंग बिच्च बिच्च मतलव कि जादा स्टोरेज़ बधी गेदी ऐ एह्दी तुस उसी बी क्लेयर करी सकदे हो कि जे नैटबर्क इशू नी होना ऐ जो बी में दो त्रै गल्लां दस्सियां ना वीडियो कांप्रैंसिंग ऐसी चीज़ ऐ अगर तुस मम्मी डैड़ी कोला दा दूर बी चलिये ना अगर तुस फार्न जा दे ऐ गल्ल नी करी पा दे हो कुसै कन्नैं मतलव तुसें पूरे परिवार कन्नैं गल्ल करनी ऐ अपनें कि बार बार तुस आक्खी नी सकदे हो उसी कि फोन इध्दर फड़ा अज्ज कल फैशन चला दी ऐ पूरे परिवार कन्नैं गल्ल करो मज़े कन्नैं मतलव हर इक चीज़ तुस बैठियै करी सकदे हो अज्ज कल सोशल मिडिया दा जमाना ऐ तुसोें सारें गी गै पता ऐ कि इन्नी दूर तक्कर पुज्जी गेदा ऐ मिडिया ते पिछले बारी बी दिक्खेआ होना तुसैं कि ऐप्रिशेट बड़ा कीता दा गौरमैंट नै साह्नू कि नैटबर्क दा बड़ा इशू ऐ ते हून में तुसेंगी आक्खा ना नैटबर्क दा कोई इशू नी ऐ गोरमैंट नै हर इक सुविधा दित्ती दी ऐ साढ़े इत्थै प्रोवाईड कीती दी ऐ ते असैं गोरमैंट गी ऐप्रिशेट बी करनां चाही दा ते में आखनां मतलव कि तालियां बज़ानां चाही दियां जोरें जोरें कि गोरमैंट नै साढ़े जेह्ड़े इशू हे नैटबर्क साढ़ियां गल्लां सुनियां फाइवजी लान जा दी ऐ ओह् ते बड़ी स्हेई चीज़ ऐ ओह् वीडियो कांप्रैंसिंग ते में आक्खा ना ओह् इन्ना अक्सपिरिंस ऐ मतलव आनें आह्ली पीढ़ी गी मिली सकदा ऐ कि वीडियो कांप्रैंसिंग तुस यूज़ करो अच्छी यूज़ करो तोहाड़े लेई गै एह् अगली जनरेशन बास्तै बी ऐ कल में अपनी दादी कन्नैं गल्ल कीती ऐ दादी मेरी दूई साईड चली गेदी ऐ ते उनैं वीडियो कांप्रैंसिंग च गल्ल कीती इन्ना अच्छा लग्गेआ कि महैं दिक्ख गोरमैंट नै किन्नी स्हेई स्हेई सुविधा करी दित्ती दी ऐ साढ़ै बास्तै ते बाकी एह्दे बास्तै मतलव यार कोई बी वर्डज नी होनें चाही दे कि इन्ना कुश करी दित्ता गा ऐ गौरमैंट नै इन्ना दिलों खुश होया में ते बड़ा शुक्रिया मारज़ गौरमैंट दा